हम अगर अपन सबसँ पैघ ताकतकेँ बात करए छी तऽ हमर घरवलाके इच्छासंँ हमर सबसँ पैघ ताकत अछि की हम कोनो भी चीज हमरा हर हर हर मामलामे बहुत अच्छा तरीकासंँ फ्रीडम मतलब आजादी मिलल छै की हम किछु भी कए सकय छी माय बाप हमर हमेशा ताकत बनिकऽ रहल अछि आ हम हमर कमजोरी अछि कि कोनो भी चीज अगर हमरा सामनेमे आबै तऽ हम ओ करएसंँ डरै छी जेनाकि बादमे अगर हम करए छी तऽ हमरा ई पता चलै छी की हँ ई करना चाही ई हमरा खातिर सही रहय जादा टफ नहि छै लेकिन कोनो चीज करैसंँ पहिले अजीब तरहकेँ डर मनमे रहैत छै